हलो नमस्ते मैडम हमको वो आपकी क्लिनिक के लिए आपसे दवाएं लेनी थी तो आप बता दीजिए कौन कौन सी स्लिप लगी हैं तो उसी में हम बता देंगे आप नोट कर लीजिएगा क्या क्या लेना है

तो नाम बता दीजिए ना सब दवाइयों का

तो अच्छी सबसे अच्छी दवाइयाँ कौन है ना कि हम रखेगे अपने क्लिनिक पर तो दे तब अच् द देंगे पेशेंट को तभी तो हमारे यहाँ और पेशेंट आएंगे अच्छे सही होंगे अच्छा तो

उन सब के मुझे बारह बारह दे दीजिएगा सेट नोट कर लीजिए आप बारह सेट दे दीजिएगा ये सीरप जो पीने वाली आप बता रही हैं कल्याणी पैरासिटामोल के बच्चों के लिए जो पैरासिटामोल होता है उसको बारह और टेबलेट डोलो पैरासिटामोल के बारह बारह सेट और इसके साथ ही यह पेट के लिए ली फिफ्टी टू भी लिख लीजिए बारह बारह नहीं बीस लिख लीजिए क्योंकि उसकी ज़्यादा ज़रूरत है और आ रही तो इनो और चाहिए ना उनको दो दो डिब्बे हाँ तो एनाफोर्टान भी लिख लीजिए वह भी दे दीजिएगा एक डोलो भी कर दीजिए राईजीन की सीरप भी कर दीजिए राईजीन का वह भी कर दीजिए हाँ हाँ और पर्चा बना दीजिए अब मेरा और मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा फिर हम आकर पेमेंट देकर और आपसे दवाइयाँ ले लेंगे ठीक है नमस्ते सर